हम गैस बुक करलै छियै एक हफ्ता पहिले अभी तक नऽ आयल छै की बात छियै हम करलियै हमरा घरमे जलदी पहुँच जाइ छै पहुँचना चाही लेकिन नहि एलैए किया नहि एलै पहुँ गैस या हमर करलियै बुक तऽ आब कोइ दोसर कोइ लए लेलकै की आब की कारणसँ नहि एलै हमर गैस हमरा घरके किएक ने पहुँचलै आब अहाँ एकर उपयोग बताबू की भेलैए हम तऽ अहाँकेँ पहुँचा देलहुँ यए अहाँ जानी अहाँके नम्बरपर बुक भए गेल यए हमरा घर नहि पहुँचलै छै अभी गैस तऽ हम खाना कैसे बनैबै अभी हमरा गैस नहि छै हमरा गैस चाही कल नम्बर लगैलियै फिर नहि एलै गैस किएक नहि आयल छै अहाँ ई बात बताबू तऽ हम तऽ पहुँचा देने छी अहाँके घरपर अहाँके नम्बरपर तऽ दऽ देलहुँ यए गैस आब अहाँके घरपर नहि पहुँचलै तऽ ई बात हमरा नहि पता यए अहाँ जहाँ नम्बर लगैलिए ओ नम्बरकेँ सुधारि कऽ फेरसँ बोलू कहू कहाँ की करने छै हमरा नहि यए पता ई बात कतय हेतै लेकिन हम तऽ पहुँचा देलहुँ अहाँके घरपर हमरा घर तक पहुँचा देलियै तऽ हमरा घरपर नहि एलैए हम की करियै केना खाना बनैयै जे हम आओर सभ खाना खयतै बाल बच्चासभ भूखल छै गैस नहि छै केना खाना बनतै केना खिलेबै ई बताबू अहाँ की करना छै की नहि करना छै अहाँ बताबू जलदी इएह हम नम्बर लगबै छियै फेर फेर हमरा गैस नहि एतै तऽ काल्हि अहाँसँ पूछब नहि तऽ हमरा गैस चाही